जॾहिं मां नंढी हूंदी हुअसि असांजे घर जे साम्हूं हिकु नंढो बाग़ु हुओ उते असां सभु साहेड़ियूं खेॾंदा हुआसीं उते जा वण टिण ॿूटा मूंखे ॾाढा वणंदा हुआ उहो ॾिसी करे मुंहिंजे मन में बि प्रेरणा मिली त मां बि घर जे कोठे ते हिकु नंढो बाग़ीचो ठाहियां पोइ मां पंहिंजे घर वारनि खे चई करे हिकु नंढो बाग़ीचो ठाहियो जंहिंमे मां क़िस्म क़िस्म जा ॿूटा लॻाया